जियां अस सांबां डिस्टिक दे इक ग्रांऽ च रौह्ने आं ते पैह्लें इध्दर आने होंदियां हां पैह्ले जिसले अस निक्के निक्के हे तां इक बस लग्गी दी होंदी ही ते होर बस दा टाईम होंदा जियां सवेरे चार बज़े चलनी फिर सत्त बज़े चलनी फिर त्रै बज़े चलनी दो बज़े चलनी इयां बक्खरा बक्खरा टाईम ते हून ऑटो लग्गे दे ओह् पंदरां पंदरां मिन्ट दे बाद चलदे हून जे कुसै ने अपनी गड्डी लेनी होऐ ते जम्मू जे उनै पुज्जना होऐ ते ओह् जल्दी पुज्जी जंदा पर हुन गड्डियें च जाना होऐ ते ओ लग्गी जंदे टाईम कोई डेढ़ घैंटा लग्गी जंदा दो घैंटा लग्गी जंदा ऐ हून जियां रोड़ बी बना दा ऐ ते ओ लग्गी जंदे त्रै घैंटे लग्गी जंदे कदैं कदैं हुन सांबा च हुन जियां असेंई अप्पी गै फिरना होऐ ते केईं लोकें रक्खी दियां गड्डियां रक्खी दियां हून जियां में आपूं स्कूटी रक्की दी ते मैं स्कूटी च फिरी आनी केईं हुन मेरे भापे कोल कार ऐ ते ओह् कार च जंदे ते केईं लोकें अपनियां मोटरसैकल रक्खे दे ते ओह्दे च ओह् कम्म करदे पुन इध्दरा उध्दर जाना होऐ केईं मुशकल ते होंदी कदैं कदैं ऑटो लेट होई जंदा जियां कुसै बच्चे ने पेपर देन जाना होऐ ते ओ लग्गी जंदे उसी त्रीह् कोला जादा मिन्ट कुदै खड़ोता दा गै रौह्ंदा ओह् अध्दे अध्दे घैंटे तक्कर ओ आंदा नी गड्डी नी आंदी उत्थे ते कदे कदे ऐसा बी होंदा तुस जाओ ते अग्गे छड़ा निकले दा होंदा ऑटो तां बी टाईम भज्जी जंदी लोकें दा ओह्दे बाद तुस गड्डियां ते इत्थे चलदियां रौह्ंदियां न जियां हून अपनियां अपनियां गड्डियां लोकें रक्खी दियां जदूं मन कीते ओह् निकली जंदे पैह्लें इयां नेईं होंदा हा हुन असें अपने दादू कोला सुने दा ओह् पैह्लें पैद्दल गै जंदे हे बाई पुरै तक्कर इध्दरा दा कोई सत्त किलेमीटर दा रस्ता ऐ बाईपरै तक्कर ते ओह् इयां पैद्दल जंदे हे हून पैज मिन्ट च अपनी स्कूटी स्टार्ट कीती ते अप पुज्जी जन्ने पंज मिन्ट च उध्दर ते हून अगर टाईम बी करना होऐ ते अगर जाना उध्दर पुज्जना इध्दरा निकलो फिर रस्तें दा बी साह्नू फायदा होई दा बिच्चैं बिच्चैं रस्ते बनी गेदे पैह्लैं पैद्दल जाना इन्ना इन्ना टाईम लग्गी जंदा हा ते हून लोकें अपनी अपनियां गड्डियां रक्की दियां ओह्दे च मज़े कन्ने करो स्टार्ट ते पुज्जी जाओ अजकल केह् ऐ निक्के निक्के मतलव कुसै कोल नेईं बी किश ऐ आमदनी पर उनैं गड्डी जरूर रक्खी दी की जल्दी थ्होईं जंदी गड्डी एह्दै च एह् मज़ा ऐ होर आने जाने दा एह् ऐ कि अगर लोकल टरांस्पोट लग्गी दी ऐ ओ जिध्दर मर्जी इयां पुज्जी जाओ जियां मर्जी करी लैओ ते ओह्दे च ओह् जल्दी पुजाई ओड़दियां इयां आपू जाना होऐ ते टाईम जादा लग्गी जंदा कदे कदे होंदाी मुश्कल कदें कदें नेईं